जी जी सर जी

जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी हम सब करवाते हैं

जी जी तो म जी महोदय तो क्या होता है हमारे यहाँ अलग अलग जिस प्रकार का आपका कार्यक्रम होगा उस हिसाब से जैसे बच्चे का जन्मदिन है उस पर उस हिसाब से हम अलग फूलों का इस्तेमाल करते हैं शादी के लिए हम अलग प्रकार के फूलों का इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ आपकी ख़ासियत यही कि हम ताज़े फूलों का उपयोग हमेशा करते हैं और जिससे कि मतलब आपको आख़री तक जैसे प्रोग्राम ख़त्म होने तक उन फूलों का आपको एहसास होता रहे और इसके साथ ही हम जो आप जहाँ से आप बाज़ार से ख़रीदेंगे वहाँ से सब से कम सब से कम कीमत में हम उसका उपयो कम सब से कम कीमत में हम आपको उपलब्ध कराने का वादा करतें हैं

नहीं जी मैं हम तो रियली फूल का म उपयोग करते हैं क्योंकि क्या होता है कि मिलावटी फूलों का उपयोग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है और इससे क्या होता है कि आप जो फूल ख़रीदते हैं उन में हमारे साथ किसानों की का आय भी जुड़ी होती है तो इस में हम उन्हीं फूलों को अधिक प्राथमिकता देते हैं और रही बात आप उसकी रेट की चिंता मत कीजिए वो तो आपके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से हम लगाने का पूरा प्रयास करेंगे तो थोड़ा आप अपने कार्यक्रम को बताइए कि किस प्रकार का आपका कार्यक्रम है

नय ठीक तो ठीक है तो सर हम जो हैं महोद

जी जी ठीक है महोदय तब मैं आपको अब हमें मतलब जो आपको मैं पता बताया होशंगाबाद रोड पर हमारा जो साथी है आपको वहाँ पहुंच के आपको फ़ोन लगा देगा और जगह को वो एक बार चेक कर लेगा और को आपको क और भी जो चीज़ें हों तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा है ना और बाक़ी फिर उसके बाद हम पेमेंट की बात कर लेंगे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी फ़ोन करने के लिए जी जी